ہیلو جی جی ہاں جی بالکل یہیں سے بول رہے ہیں ہم جی ہوں ہوں چلئے بڑھیا بات ہے بتائیے بالکل سب چیز ہمارے پاس موجود ہے جی بتائیے ہوں ہوں ہوں ہاں دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے جتنی رکوائرمنٹ ہے کون سی کلاس میں بچہ آپ کا پڑھتا ہے او اچھا اچھا تو اس کے لئے تو میں ایک ہم نے کٹ بنا رکھا ہوا ہے یا تو آپ بول دیجئے کوئی یا آپ آپ کٹ لینا چاہیں گے یا الگ الگ چیزیں سامان لینا چاہیں گے جی جی اچھا کتنے اصل میں یہ نا کہ ہر اسکول کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں چاہئیں تو اسکول سے تو آپ کو کچھ نہیں ملا کیونکہ یہ لے کے آئے گا بچہ یا ملی ہے کوئی نہیں جی اچھا ٹھیک ہے دیکھئے میں بتاتی ہوں جب بچہ پہلی دفعہ اسکول جا رہا ہے اس کو تو پینسل چاہئے اس کو اب وہ ابھی تو وہ یوز نہیں کرے گا وہ کلر پینسل نہیں وہ کرے آن یوز کرے گا تو کرے آن بھی ہمارے پاس بہت اچھے ہیں کرے آنز ہوں گے پینسل ہوگی اور اریزر اریزر بھی چاہئے اور شارپنر بھی چاہئے بچوں کو شارپنر اریزر اور کرے آن اور کیا پتہ بھئی کلر پینسل بھی شاید آخر تک جو سیشن ہو تو کلر پینسل بھی یوز کرائیں تو وہ لے لیجئے وہ وہ میں میں آپ یہ لکھ میں لکھتی جا رہی ہوں یہ چیزیں آپ کی سب میں نوٹ کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہوگا اور پیپرس تو نہیں چاہئے ہوں گے آپ کو جیسے کلر کنسٹرکشن پیپر ہوتے ہیں نا کلر شیٹ اب یہ دیکھئے ایک تو بڑے چارٹ ہوتے ہیں جس پہ بچے کچھ بنا کے لاتے ہیں اور ایک یہ کنسٹرکشن پیپر ہوتا ہے جس سے وہ اپنی کچھ کرافٹ بناتے ہیں تو اس کی بھی شیٹ ایک پورا وہ ہوتا ہے پیکٹ جس میں الگ الگ کلر کے شیٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی ضرور میں آپ کو دے دوں گی ہاں اور گم چپکانے کے لئے چیزوں کے اور اس وہ جو ہوتے ہیں جو گلیٹر بچوں کو آرٹ کے لئے ایک گلیٹر چاہئے ہوتا ہے تو وہ یہ سب چیزیں ہیں آپ کو اور اس کی پرائز بہت مناسب میں لگا رہی ہوں آپ مجھے آرڈر کر دیجئے تو پھر میں آ کر آپ قریب میں رہتے ہیں یہیں ہاں ہاں اچھا اچھا ہاں اور ایک چیز بہت ہے بچوں کو لنچ باکس کا بہت شوق ہوتا ہے اچھے اچھے لنچ باکس ہم نے منگائے ہیں آپ بلکہ آ کے دیکھ لیجئے گا ہمارے یہاں اور بچے کو بھی لے آئیے گا ٹھیک ہے تو اوکے فائن فائن ٹھیک ہے ضرور آئیے جی ہم آپ کی سیوا میں ہیں تھینک یو